हैलो हां जी माराज हाल चाल ठीक ऐ तुस सनाओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां बैठे दे अ'ऊं भी बैठे दे गै आं ते में आक्खा दा कि इत्थै म्ह्ल्लें खु'ल्ले दे न इक नमां ओह् खु'ल्ले दा सेलोन खु'ल्ले दा ते पुछा दा में चलो उत्थै चलने आं दिक्खने आं कनेहा नेहा ऐ कनेहा खु'ल्ले दा बाह्रा दा ते बड़ा शैल लगा दा हा ते हां अच्छा हां चले तुस जा दे हां हां हां हां अंजी खुश सारे कोह्लै जेही चलना तुस सनाओ तुस फ्री ओ जैह्लूं तुस आक्खो तैह्लूं चलने आं आओ ते सेही हां हां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ